دوسرے سیاروں پر بیرونی زندگی کے بارے میں پوچھی گئی دلائل اور نظریات کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ کچھ مختصر جذباتی نظریات ہیں مریخ مریخ پر پانی کی موجودگی کی خبروں نے امکان پیدا کیا ہے کہ وہاں کچھ مقامات پر مخصوص ماحول موجود ہو سکتا ہے جو زندگی کے لئے مناسب ہو انکلیوڈوز ایک نظریہ کہتا ہے کہ جو زندگی اس طرح کی ہو جو زمین کے زیریں کمیونٹیوں میں پائی جاتی ہے اسی طرح کی زندگی انکلوڈوز میں بھی ممکن ہو سکتی ہے تاؤماہ کےاندر جیوسیمینٹ آسکاونس یہ نظریہ کہتا ہے کہ تاؤماہ کے اندر گرم جیوسیمینٹ آسکاونس موجود ہیں جو ممکنہ زندگی کی تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ نظریات ماہرین کی تحقیقات کے نجائت نتائج پر مبنی ہیں اور ان کا مطالعہ کرنے کے لئے مزید دلائل اور معلومات کی ضرورت ہوتی ہے